एहि प्रश्नपर तऽ एकर सीधा उत्तर ई छै जे बाजारवाद जे छै ओ हमरा प्रभावित कऽ रहल छै बहुत बहुत नीक जेकाँ केओ जे छै अपना बच्चाके खेतमे नहि उतारऽ चाहे छै एकटा औरा बनाओल गेल छै जे ह्वाइट कॉलर पहिरने जऽ बच्चा होइ छै पढ़िलिखके जे अफसर बनैत छै सरकारी नौकरी करैत छै महानगरमे रहैत छै सएह सफल छै जबकि सभसँ महत्वपूर्ण चीज जे जीवनमे छै हवा पानि आ भोजन ओ तीनू काजमे सभसँ बेशी संरक्षित सुरक्षित करैबला काज कृषिए छै लेकिन हम चूँकि बाजारवादके प्रभावमे ततेक बेसी छियै पूँजीवादके प्रभावमे जे मशीन पर आधारित खेती भऽ गेलै हँ तऽ जाहिर छै ओ एकेटा ड्राइवर सए बीघा जोति देतय तऽ हर बरद कत्तो ठटतै तैं जे छे से बड़ा मुश्किल छै सभसँ मेन बात छै बाजारवाद हमरा बुरी तरहसँ प्रभावित कऽ रहल छै